السلام علیکم میں اپنے رہن کی ری فنانسنگ کروا رہا ہوں اور مجھے حالیہ بجلی کی بل کی ادائیگی تصدیق شدہ ثبوت درکار ہے میں آپ کے قریبی برانچ آفس آنا چاہتا ہوں تاکہ موجودہ مہینے کی بجلی کے بل کی تصدیق شدہ نقل حاصل کر سکوں براہ کرم میں رہنمائی فرمائیں کہ ان دستاویزات کے ساتھ آنا ضروری ہے اور کیا کوئی فیس بھی لاگو ہے شکریہ